तरणाट्यांन खेळान भाग घेवपाक प्रोत्साहन दिनात अशे असलो भाग ना पूण प्रोत्साहन दिना ताच्या मागची कारणां आसात तशें आसा आमच्यो गोंयांत जावं आमच्या वाठारांत तितक्यो सोयो उपलब्ध नासल्या कारणान त्या त्या पालकांचो किंवा त्या त्या हेंचो खेळाडूंचो विरोध आसता की प्रोत्साहन दिना अशें भाग ना पूण काही गजाली नासल्या करणान ते फाटी सरतात आतां जशे की आमी पयले की आतां स्विमींग म्हणल्या उपरांत आमच्या गोंयांत त्या स्विमींग हेच्या खातीर आमच्या कडेन तितकी बरी ना मागीर आमकां ट्रेनींगे खातीर गोंयां भायर वयचे पडटा तशेंच क्रिकेट हा क्रिकेटचे तूं एक ठरावीक प्रशिक्षण जे आसा ते तूं गोंयांत घेवं शकता पूण ताच्या फुडें तूं वयतलो जाल्यार गोंयां भायरूच म्हणजे खंयचीय तूं क्रिडी घेतली किंवा खंयचोय तूं खेळ घेतलो जाल्यार तुका ठरावीक प्रशिक्षणूच गोंयांत मेळटा तेचे पूर्ण प्रशिक्षण गोंयांत हे अवेलेबल ना मागीर ताच्या कारणांन काही अनेक जे खेळाडू हा ते मुंबय पूणे अश्या शारांनी स्थायीक जातात आनी थंयसर आपले जे फुडले प्रशिक्षण हा ते घेता तशेंच मागीर पालकांकूय दिसता न्ही आपलो भुरगो चलो किंवा चली जावं आपल्या पासून पयस वच्ची न्हय म्हणून अनेक पालकूय आसात जे तांकां प्रोत्साहन करिनात बाबा तूं फुडे शिकपाक जाय ह्या हितून तेची जो इंट्रस्ट आसा जाल्यार ताका तूं फुडें हे करपाक जाय म्हणून पालकूय हे करीना आ इतलो शिकलो मरे पुरो म्हणटात ते कित्याक पालकांकूय भंय आसता की हांगासून मागीर तो दुसऱ्या शारांन वयतलो मागीर एकटोत रावतलो हे ही पालकांची काळजी आसता काही पालक जे आसतात ते काही काळजी करनात तुका ह्या खेळान शकपाक जाय ह्या हितून तुजे करीयर करपाक जाय तूं फुडे वच म्हणटात ह्या कारणांन मागीर अनेक जे हा आमचे मागीर खेळाडू जे आसत ते मागीर तांकां भायल्या दे देशांनी म्हणां किंवा भायल्या राज्यांनी म्हणां वयचे पडटा आनी प्रशिक्षण घेवचे पडटा आमी एकूत करता की आमच्या राज्यांत म्हाका दिसता की एक ठरावीक प्रशिक्षण म्हणजे ह्या एका खेळाचे प्रशिक्षण जे आहा ते पूर्णपणे मेळोक जाय म्हणजे अर्दे अर्दे नाका म्हणजे अर्दे प्रशिक्षण हांगा केले अर्दे प्रशिक्षण आनीक खंय केले अशें न करता एका खंच्या तरी एक स्पीसीफीक खेळाचे जे प्रशिक्षण हा तें पुर्णपणे आमच्या राज्यान जावचें अशीं म्हाजी एक आस आसा